اردو زبان ایک ایسی شیریں زبان ہے کہ اسے سارے لوگ پسند کرتے ہیں اردو اور ہندی دو آپس میں سگی بہن ہیں جتنا ہندی سے پیار محبت ہے اتنا اردو سے بھی پیار اور محبت ہے دونوں ساتھ ہی رہتی ہے اردو کے بنا ہندی زندہ زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح سے اردو اس کے بہت سارے الفاظ ہندی سے لی گئی ہے اور ہندی کے ہندی میں بھی اردو کے الفاظ لیے گئے ہیں اردو ہندوستان کی نہیں بلکہ یہ قومی بین الاقوامی زبان ہے یہ بہت سارے ملکوں میں اردو زبان بولی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ شیریں وہ لطافت وہ تازگی وہ شگفتگی اور مٹھاس زبان ہے اسے سارے انسان اور سارے مذہب کے لوگ اسے بولتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں پہلے کے زمانے میں اردو اسکول میں بہت زور و شور سے پڑھائی جاتی تھی کیونکہ اسکول میں ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے تو اس میں جتنی بھی نصاب کی کتاب اردو میں ہی تھیں صرف انگلش الگ تھا میتھ الگ لیکن میتھ بھی اردو میں ہی لکھی ہوئی تھی ایسی ایسی کتاب علم طبیعات علم حیات علم کیمیا یہ سب کتاب اور شہر زندگی یہ سب کتاب ہم لوگ کو پڑھا کرتے تھے اب ایسا ہے کہ اردو کی جگہ پر ہندی اور دیگر زبان کی کتابیں اسکول میں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اردو زبان کمزور ہوتی ہی جا رہی ہے اس اس میں اس پر حکومت کا بھی رویہ اس کے جانب معلوم صحیح نہیں معلوم پڑ رہا ہے کیونکہ اردو ہر کالج میں ہر یونیورسٹی میں ہر یہ اسکول میں ہر مکتب میں پرھائی جاتی تھی اب اردو کے پڑھنے والے بہت کم ہیں پہلے ہر ریل اسٹیسن پہ اردو میں ہی بورڈ بنا ہوا ہوتا ہے بلاک میں بنا ہوا تھا یہ اور شہر اور بلاک میں ڈسٹک میں ریلوے اسٹیسن پر ڈاک گھر میں ہر جگہ چوک چوراہے پر اردو میں بورڈ لگا ہوا رہتا تھا اب دھیرے دھیرے یہ چیز ختم ہوتے ہی جا رہا ہے اور صرپھ ہندی اور انگلس میں ہی نظر آ رہا ہے لکھنے کے لیے پہلے قوالی ہوا کرتا تھا اردو میں حروفی شعر اردو کے کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اب قوالی کے جگہ پر اور مشاعرے کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں شعر و شاعری کا استعمال ہوتا ہے بہرکیف اردو ایک ایسی زبان ہے جسے ہر کوئی اس کو اپنائے اور یہ مذہب کے اعتبار سے بھی بہت اس میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب اردو میں ہی ملتی ہیں اب اردو کے طور پہ جو ہے پڑھنا لوگ بند کر دیے ہیں تاکہ اردو کی جانکاری کم دھیرے دھیرے ہوتی جا رہی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے سرکار کو بڑھ چڑھ کر اس پہ قدم اٹھانے چاہیے اور ہم قوم کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر اردو کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے